हरी शंकर रेस्ट्रॉंट से बोल रहे हैं भैया मुझे एक बड़ा ऑर्डर देना है तो क्या आप कोई बेहतर डील बता पाएंगे कोई डिस्काउंट नहीं नहीं नहीं नहीं पाँच परसेंट तो बहुत कम हो जाएगा आप मुझ कुछ बेहतर बताइये अच्छा बारह पर्सेंट हाँ तो बारह पर्सेंट और नहीं हो सकता क्योंकि मुझे एक बड़ा ऑर्डर देना है आपको तो मुझे अच्छा डिस्काउंट चाहिए नहीं आप बताइये न देखिए अगर मेरी बात करें तो मेरे को तो है न सेवेंटी पर्सेंट डिस्काउंट दो आप लेकिन एक बड़ा ऑर्डर है तो आप बताइये न अच्छा ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी पर्सेंट दोगे आप ठीक है ठीक है ठीक है भैया ओके